साढ़ै इत्थै इंट्रटेन बास्तै सारें कोला दा स्हेई चीज ऐ जेह्ड़ी ऐ ग्रांऽ बिच्च ऐ ओह् ऐ ओह् ऐ सतवाह् जिस च सारें जनें दा मनोरंजन होई जंदा ओह्दी बजह कन्नै सारे जनें अपने रल्जियस गी जानी लैंदे एह्दे बिच्च बच्चे बुड्ढे औरतां सब पूरे मगन कन्नै सतवाह् सुनदियां सतवाह् तुसें गी सब कुछ रिलिजियस दे बारे च कन्नै होर बी बड़ी सारी इंट्रटेनमैंट ऐक्टिविटीस होंदियां साढ़ै इद्धर इ'यां कृष्ण बनाया जंदा निक्के निक्के ञ्यानें गी फिर होर बी भगवान शिव जी दी शादी होंदी बड़े सारे इंट्रटेनमैंट कथा बी सनाई जंदी जेह्दा सारे जने लाभ उठांदे एह्दे कन्नै सानूं इंट्रटेनमैंट दे कन्नै भगवान दे बारे च बी जानने दा मौका थ्होंदा ऐ ग्राएं बिच्च हर ग्रांऽ बिच्च सतवाह् ते इक आम चीज़ ऐ फिर होर बी बड़ा किश होंदा सतवाह् होई जा फिर बच्चें आस्तै जि'यां अस रोज खेढने आह्न्ने असें अपनै आस्तै बॉली बॉल नैट लाए दा इद्धर अस रोज सारे जनें मिलियै खेढने आह्न्ने एह्दे च अस खेढने फिर ओह्दे बाद बैट बॉल बी आई गेआ क्रिकेट आई गेआ क्रिकेट बी अस सारे जनें खेलने पिंड ग्रांऽ दे सारे जने आह्न्ने अस इद्धर मुड़े सारे मुड़े आह्न्ने अस बाली बॉल खेढने बाली बाल किश खेढन आंदे किश दिक्खन आंदे दिक्खने कन्नै बी मनोरंजन होई जंदा फिर ओह्दे बाद क्रिकेट आई गेआ क्रिकेट बिच्च बी सारे जने आह्न्ने रोज क्रिकेट खेलने क्रिकेट कन्नै मनोरंजन बी होंदा ते कन्नै होर बी कनै बंदा फिजिकली फिट्ट रौंह्दा क्रिकेट बड़ा साढ़ै इत्थै पसंद कीता जंदा साढ़े इत्थै टूर्नामैंटा होंदियां इंट्रटेनमैंट आस्तै कदें बॉली बॉल दी नाइट टूर्नामैंट होई जेह्दे बिच्च बाह्रले ग्रांऽ दे लोग बी आंदे बाह्रले ग्रांऽ दे लोग बी आइयै इत्थै खेलदे क्रिकेट दी नाइट टूर्नांमैंटां होंदियां डे टूर्नांमैंटां होंदियां जेह्दे बिच्च बाह्र दे लोग आंदे फिर कन्नै ग्रांऽ दे होर बी लोग बड्डे बुड्डे सब उस्सी दिक्खन औंदे टूर्नांमैंट गी जेह्दे बिच्च मनोरंजन करदे लोग फिर कमैंटेटर बी होंदे जेह्ड़े पूरे उत्थै सारे जने दा मनोरंजन करदे फिर साढ़ै इत्थै दंगल होई गेई ही जि'यां छिंज आई छिंजां बी खेढियां जंदियां साढ़ै इत्था छिंजें च ते अम्मा बड़ा गै मज़ा आंदा सारे पिंडा दे लोग साढ़े इद्धर छिंजां दिक्खन जंदे छिंजां बिच्च पैह्लवान धूलदे ऐ उस्सी दिक्खियै मनोंरंजन होंदा सारें लोकें दा फिर होर बी बड़ा कुछ ऐ जि'यां इंट्रटेनमैंट आस्तै अस केईं बारी केह् होंदा भला साढ़े इत्थै स्कूल बी जन्ने जेह्ड़ा साढ़ा दोस्त ऐ दोस्ता दे इंट्रटेनमैंट कोला घट्ट है गै निं हर इक दोस्त साढ़ा इंट्रटेनमैंट च है गै है जिसलै तुस दस जने बौह्गे ते उत्थै इंट्रटेनमैंट ते होना गै होना मतलब कि बंदा बगैर हस्से कोई बंदा रेही गै निं सकदा हर इक बंदे गी पूरा इंट्रटेनमैंट थ्होना उत्थै ऐकटिविटी च इ'यै ऐ भला सारे जिन्ने बी दोस्त ऐ साढ़े इ'यै साढ़ा इंट्रटेनमैंट ऐ इ'यै साढ़ा जिगरी ऐ सीधी जेहे गल्ल जेह्ड़ी ते कन्नै होर बी बड़ा कुछ होंदा साढ़ै इत्थै धामां होंदियां इंट्रटेनमैंट आस्तै फिर फिर साढ़े इत्थै सब कुछ होंदा मतलब फिर साढ़े इत्थै दंगल होंदे जेह्ड़े दंगलें च बी लोग दिक्खन जंदे सारे पिंडा दे लोग जंदे फिर जेह्ड़े सतवाह् फिर इक होंदा बिशनू जग ओह् बड़ा बड्डा सतवाह् ओह् सत्त सतबाह् होने बाद होंदा बिशनू जग बड़ा बड्डा होंदा ओह्दे बिच्च बी पूरे पिंडा दे लोग सैह्जोग करदे एह्दे बिच्च कुंडें बिच्च लोग बैठदे मतलब अग्नी कुंड होंदे ओह्दे च लोक बैठदे फिर जेह्ड़ा सतवाह् सतवाह् च बी बड़ा मज़ा आंदा सतवाह् दे पैह्ले दिन फिर केह् होंदा साढ़े इत्थै लोग जंदे अपने रिलिजियस उद्धर न्हान जंदे उद्धर उद्धरा फिर कलश भरियै लेआंदे तलाऽ ऐ उद्धर बड़ा भारी जां साढ़े जांडी उत्थै जंदे उत्थै कल्श भरदे फिर कल्श भरियै लेआंदे फिर सत्त दिन बाद परतियै उत्थै कल्श छोड़न जंदे एह्दे च एह् बड़ा मज़ा आंदा साढ़े पिंड़ा दे सारे जने लोग ट्रैक्टर लेई जंदे ट्रालियां भरी भरी जंदे इत्थां ओह्दे बिच्च न्हादे फिर तलाऽ च न्हादे सारे ट्रक्टरै च बड़े ट्रैक्टर जंदे मतलब दस पंदरा ट्रैक्टर हर बार जंदे इक बारी पैह्लै दिन दस पंदरां ट्रैक्टर जाने पिच्छें ट्रलियें बिच्च लोग बैठे दे होने फिर लास्ट दिन बी ट्रलियें च लोग बैठे दे होने फिर उद्धर असें न्हाना फिर आनियै असें कथा सुननी फिर ओह्दै बाद धाम होनी मतलब बड़ा मज़ा आंदा फिर नॉईट टूर्नामैंट होंदियां जेह्ड़ियां उं'दे च बी बड़ा मज़ा आंदा कदें इस बक्खी दा पुआंइट आदे दे बच्चे बड़ा शैल प्रदर्शन करदे अपने इत्थै साढ़े सारे बच्चे इत्थै पढ़े लिखे दे जेह्ड़े ओह् बी बट साढ़े इत्थै सारे कोला दा बद्ध दिक्खेआ जा ना ञ्यानें आस्तै स्कूल बी इंट्रटेनमैंट गै होंदा ते कन्नै कालेज बी इंट्रटेनमैंट गै ऐ जिद्धर मर्जी चली जा अस्तै जगह इंट्रटेनमैंट ऐ हर इक जगह बच्चा मज़े दा लुत्फ उठांदा जित्थै बच्चे दोस्त होन उत्थै ते है गै है इंट्रटेनमैंट बस होर में कुछ निं कैह्ना चांह्दा बस इन्ना गै पर होर बी है साढ़े इत्थै इंट्रटेनमैंट आस्तै चीजां बड़ियां जैदा मतलब जि'यां बॉली बॉल होई गेआ बाली बॉल बिच्च बड़ा मता मजा आंह्दा एह्दे च बच्चे खेलदे फिर एह् होई गेआ मतलब फिर अपने फोन होई गे फोन दे बिच्च हर इक बंदे आस्तै इंट्रटेनमैंट ऐ जि'यां अज्ज दे जमाने च सारें आस्तै फोन इंट्रटेनमैंट ऐ इंस्टाग्राम दिक्खो यू ट्यूव चलाओ तुस इ'यै इंट्रटेनमैंट ऐ बट इस इंट्रटेनमैंट कन्नै तुआनू नुकसान तुस अपने कोला दा बिशड़ी जन्ने बट थुआढ़े आस्तै इंट्रटेनमैंट अज्जै दे टाइम उप्पर बच्चे कोई बाह्र निकलदे निं ऐ अजकल्ल बच्चें आस्तै इंट्रटेनमैंट छड़ा फोन लैपटॉप गेमां गै एह्दे आह्लियां बस इ'यै इंट्रटेनमैंट ऐ होर किश चाहिदा निं ऐ उ'नें गी बट साढ़े सानूं सानूं इंट्रटेनमैंट बिच्च सब कुछ चाहिदा खेढना फिजिकली फिट्ट रौह्ना सारें कोला दा स्हेई इंट्रटेनमैंट ऐ बंदै आस्तै होर किश निं ऐ ठीक